हांव जेन्ना रांदचेकुडींत रांदपाक वता तेन्ना हांव पयलीं पळयता की म्हाजी सगळीं आयदनां निवळ आसात काय ना पयतां आनी जर तीं निवळ ना सगळीं हांव धुवन घेतां तशेंच गेस म्हाका निवळ जाय लायट आसा काय ना पयलीं चॅक करतां फ्रिजान दवरिल्लें आसा तें पयलीं भायर काडून घेतां तशेंच भाजी चिरपाची आसा ती भायर काडून घेतां चिरून घेतां धोव तेजा नंतर धुवन सगळें हें कोरून दवरतां मागीर उद उदक आसा काय ना तें चॅक डमपामक़ करतां उदक ना जाल्यार पयलीं उदकाची सोय कोरून घेतां म्हणजे उदक भरून घेतां जंय म्हाका गरम उदक लागतलें तें गरम करून घेतां सपोज म्हाका दाळ करपाची आसा जाल्यार दाळ हांव पयलीं शिजोवन दवरतां अशें तरेन हांव रांदतना कितल्योश्योच गजाली म्हाका रेडी हाताकडेन मेळच्यो आणी म्हजें रांदप फास्ट जावचें म्हणून हांव कांयी वस्तू म्हाका ज्यो जाय हांव जर भाजी करपाची आसा किंवां रोस करपाचो आसा तेन्ना म्हाका ज्यो ज्यो वस्तू जे मसाले घालपाचे आसा तें हांव हाता लागसर हाडून दवरतां